کھیل صحت مند طرز زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ دل کی بیماریوں سے بچاتے ہیں وزن کو متوازن رکھتے ہے اور ذہنی دباؤ کو کم کرتے ہیں اس کے علاوہ کھیل انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کو بہتر بناتے ہیں